جب خم اپنے دیہی کمیونٹی سے باہر نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں بہت سارے وضوہات سامنے آ جاتے ہیں سب سے مین دقت آتی ہے آپ کا لینگویج پرابلم زبان کا دقت آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ زبان مختلف ہوتی ہے اور مختلف زبان ہونے کے وجہ سے آپ کو وہ زبان سیکھنی پڑتی ہے وہاں کے آب و ہوا میں ڈھلنی پڑتی ہے اور وہاں دقت کھانے پینے کی کھان پان کی ہو سکتی ہے جو یہ سب دقت عام انسان کو سہنا پر سکتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور باہر جب دیہی کمیونٹی سے جب انسان دوسرے شہر کو جاتا ہے تو وہاں پرابلم کی وہاں پہ کھان کی دقت ہوگی سب سے مین دقت وہاں کی پانی کی ہوتی ہے آپ اپنے دیہات کمیونٹی سے آتے ہو وہاں کی پانی کا الگ وہاں کی وجوہات ہوتے ہیں پانی کا وہاں کی الگ مکشچر ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کبھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے آپ کو کبھی بھی سیٹلمنٹ بہت دقت سے ہوگی اور وہاں کا ایٹماسفیئر وہاں کا جو واتاورن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے وہاں کی آب و ہوا کیسی ہونی چاہیے وہ تھورا سا دقت کرتی ہے اور اس کے وجہ سے جو دیہی کمیونٹی سے لوگ باہر جاتے ہیں تو یہ سب مشکلات کا سامنا کرنا پرتا ہے